हॅं हेलो हॅं खुब खुश खुब खुश रहू खुब सोहागवती रहू सोहागवती रहू हॅं करै छी अहाँ कहिया अयलहुँ कनियाँ गाँवयै ओ छठिके हॅं हॅं दू दिन पहिने खरना होरत खरना होयत तकर बाद अथी खरनासँ दू दिन पहिने अहाँके कदुआ भात होइ छै अरवा भात सजमनि खायल जाइ छै तकर बाद अहाँके माथा से नहाबै छै सैम्पु लगाकऽ ओकर प्रात अहाँके खरना होइ छै खरना मे अङ्गना घर निपकऽ पोतिकऽ अङ्गना घर नीपल पोतल जाइ छै तकर बाद अहाँके पुरी पुरी बनल खजुर बनै छै पुरुकिया बनै छै खीर बनै छै ई सभ बनाकऽ तहन खरना अहाँके दुध देबै अरवा चावल देबै अगरबत्ती देबै पैसा देबै ई सभ दयकऽ रातिमे अहाँके भोर मे दिनमे घर साँझमे अहाँकेे नीपकऽ अहाँके अक्षत धुप दीप अगरबत्ती ई सभटा राखिकऽ घरमे अहाँके नओ बजे रातिमे खरना मनायल छै फेर भोर उठिकऽ फेर अहाँके भोर खना उठिकऽ फेर घर साँझकऽ घर साँझ निपकऽ तकर बाद अहाँके खजुर बनल पिड़किया सभ बनत डाली बाँसके होइ छै ओकरा सभके कोनिया होयत सुप होयत छीटा होयत केराके घौद रहत डाभ नेबो होयत डाब नेबो होयत नारियल होयत सेब होयत अनार होयत जतेक अहाँके फल फुल दै छै ओ पुरी खजुर रहत जे होइ छै सभटा अहाँ डालीमे सजाकऽ सिंदुर पिठार फुल सभ चीज दयकऽ फेर अहाँ छठिके पोखरि पर जेबै हॅं हमहुँ करै छियै फेर अहाँ पोखरि पर जबै छठिके पोखरि पर जेबै ओहि पोखरि पर अहाँके होयत अर्घ्य होयत हॅं फेर होइ छै अहाँके सभटा फेर साँझमे आबै छै फेर भोरे नहाय गेल नहाकऽ घरमे पुजा कयकऽ पुजा केलाके बाद फेर डाली उठाकऽ फेर पोखरि पर अहाँ जाइ छी पोखरि पर हॅं नहेलहुँ हॅं तऽ ओकरा नहा सुनाकऽ बनि गेलहुँ हँ तैयारी भयकऽ फेर अहाँ पोखरि पर चलि जाउ पोखरि परसँ आयल फेर अहाँके फेर ओहि जलमे सभ आदमी ठाढ़ होइ छै जे उथी रहैछै

ठीक छै तहन बादमे करब गप की